भारतीय समाजके धर्मके खूब विशेषता छिऐ खूब अच्छा धर्म छै अपना आरके सनातन धर्म छै एकरामे की छै कि हमे सनातन धर्म छिऐ से हिन्दू मेजोरिटीमे हमे छियै तभियो कुलके धर्मके हमे इज्जत करैत छियै हमरा आरमे धर्ममे की छै कि हँ हमे अर गौके भी पूजा करैत छियै ओकरोमे बुझै छियै कि तैंतीस कोटीके देवता हमरा आरके गौमे बसै छै से हमे आर गौके भी खूब अच्छासँ पूजा करैत छिऐ हर धर्म जैसे कोनो देशमे अहाँ जेतिऐ ने तऽ हर धर्मके मिलतै अलग अलग धर्म तनी तनी प्रतिशतसँ रहैत छै लेकिन अपना आर हियै कि भारतमे रहिके सबसँ जादा हिन्दू मेजोरिटी रहए कि हमे धर्मनिरपेक्ष छियै यहाँ की छै कि अपन लोगके की करैत छै कि कुलके धर्मके इज्जत करैत छिऐ जब अपने आर कुलके धर्मके इज्जत करे लगबै तऽ झूठोके झगड़ा खतम हो जेतै जे कोनो झगड़ा अपना आरके बीचमे नहि बचतै हमे आर खूब अच्छासँ रहबै से सँ ही की हमरा आरके हिन्दु धर्म सीखबै छै वसुधैव कुटुम्बकम् अतिथि देवो भवः तऽ हमे आओर खूब सत्कार करैत छिऐ कुलके हमे आओर मानैत छियै कि धरती ही अपन परिवार छै पूरा ही पृथ्वी अपन परिवार छै से अपन धर्म सर्वोपरि छै हम तऽ एही मानै छियै कि भारतीय समाजके धर्मके भूमिका एक नम्बर निभा रहल छिऐ हमलोग सब मिलके आ कुल जनतोके निभाबैके चाही